हमरा अपना समुदायसँ बाहर गेलापर कोनो भेदभावके एहन नहि अनुभव भेल अछि किआ तऽ आब तऽ लोग आधुनिक युगमे जे छै से कनि जाति पातिसँ उठिओ गेल छै वर्णाश्रम व्यवस्थासभके कनि अथिओ करैत छै लोग तऽ आब तऽ सभ पढ़ल लिखल छै तऽ एहिसभ पर एतए ध्यान नहि देल जैत छै तऽ ईसभ कोनो अनुभव एहन हमरा नहि भेल अछि नहि भेल अछि जे आ नहि इ भेल यऽ जे हम महिला छी तऽ हमरा दिक्कत भऽ रहलए या बैसयमे दिक्कतए या धक्का मुक्की खा रहल छी तऽ ईसभ कोनो समस्या आब नहि छै किआ तऽ आब सभ पढ़ल लिखल छै